हमर धर्म हिंदू छी हम पहिले लोकके धर्मसँ की सिखबै हम अपने धर्मसँ सीखैत छियै हमर धर्ममे तऽ बहुत पर्व आबै छै केना हमर धर्ममे भए गेल पर्वक नाम भए गेल अहाँकेँ दशहरा आबि गेल छठि आबि गेल तकर बाद दीपावली आबि गेल तकर बाद हमर बहुत रामनवमी आबि गेल कृष्णाष्टमी आबि गेल रक्षाबन्धन आबि गेल हमर धर्ममे अपने पाबनि बहुत तऽ दोसर धर्मसँ हम की सिखबै कि हमर धर्ममे की छै तऽ हमर धर्मसँ आबू दोसर आदमी सिखियौ की हमर धर्मसँ अपने पर्व तऽ बहुत नीक यए कि हमर अपने धर्म पाबनि महिना महिना आबै छै महिना महिना सभ पर्व लागले रहै छै दशहरा लागले रहैए तकर बादसँ जनवरी स्टार्ट होइए तऽ हमर पर्व स्टार्ट भए जाइए सभ हमर अपन मार्चमे सभके स्टार्ट भेल जाइए हमर अपने बहुत पर्व आबैए तकर बादसँ तखन हम अपन धर्मसँ किया जायब दोसर धर्मक पाबनि करै लेल हमरा अपने धर्ममे छुटकारा नहि पाबै छी दोसर धर्मसँ की करब